हॅलो हां हरी ओम हांव काणकोणचो दुकानदार दत्तगुरू देसाय आं ओके आसा म्हजे कडेन

हय हय हय आसा हय अननसां आसा केळी आसा केळी गांवठी आसा तेज्या नंतर चिबड आसा काकडी आसा तेज्या नंतर मोसंबी आसा संत्री आसा दाळींब आसा हय अशे सगळे तरेची आसा फळां म्हजे दुकान श्री स्थळ श्री स्थळ हय मल्लिकार्जून देवळा कडेन हय हय हय हय हय हय आनी रे् रेटय खूब ना रेट कमी आसा रेट तुमकां जाय जाल्यार चड जर घेतली जाल्यार खूब कमीय आसतलो होलसेल रेट मेळटलो कळ्ळे भायर जर आसा तेजे पेक्शा कमी आसतलो हय हांव सगळ्यांक अशेंच होलसेलानत घालता कडधान्या गांवठी आसा आस आसा आसा तांदूळ आसा आसा आस् हय हय ज्योतीचे तांदूळ आसा आणी हेय बी आसा किदे क् कर्ज बी मेळटा म्हणजे तशे सगळे तरेचे आसा दोन चार प्रकारचे आसा हय गायकोलम गायकोलम सगळे तरेचे आं तुमका जाय ते मेळटा केन्ना येता तुमी तुमी केन्ना योता हय हय तुमका वेळ आसा तेन्ना या आयतारा उकतें आसा हय हय हय सकाळी या हय मेळटा हां या तुमी हय हय हय